हैलो हां जी जनाब केह् हाल ऐ म्हाराज कटोच जी ठीक ओ रुट्टी खाई ओड़ी ते बस सौंदे मौके तुसेंगी फोन कीता कि थोह्ड़े बेल्लै ते जागत् बी मगर लग्गी दे की घुम्मन चलो ते में एह् पुच्छना चाहंदा कोई डिस्कशन करना चाहंदा तुंदे बारै ई कि कुत्थै लेचै पिकनिक साढ़ी पिकनिक दा केह् मौसम जेह्ड़ा होर कुत्थै जाह्चै अ जाना कुत्थें कोई ऐसी कोई ऐसी जगह कोई ऐसी जगह जंदे बच्चें आस्तै सेफ होऐ थोह्ड़ा बजट घट्ट की अस गरीब घरै देआं बजट घट्ट होऐ होर दिन केह्ड़ा मतलब कुत्थें जाह्चै कि ट्रैवल अरेंज़मेंट केह्ड़ा जां कोई एंटरटेनमेंट एक्टीविटी ओह् करो असें ई किश गाईड आं ठीक ऐ अच्छा होर कोई एक्टीविटी ऐ मतलब कोई एंटरटेनमेंट जां मतलब होन जां गेम्स बगैरा होना चाहिदा कक्ख निं होना चाहिदा अ ओह् दस्सो कि साढ़ा बजट किन्ना होना चाहिदा होर ओह् जेह्ड़ा कि मतलब कि जेह्ड़े खर्चे किन्ने शामल करने चाहिदे असें ई टैंपो आह्ले गी पुच्छने आं आं अं अं आं जम्मीं दे ते दंद कड्ढनै गै न उनें चलो ठीक ऐ भी सनाओ कुछ शैल ढंगै दे प्लॉन बनाइयै अपने ढंगै दी ठीक ऐ भी ओह् सब ठीक म्हाराज फिर उनें थुआढ़े उप्परें गै थुआढ़ें पिच्छें गै आं थोह्ड़ा इंदा ध्यान रक्खना पौंदा हल्ले बड़ी जिंदगी ऐ इनें बच्चें दी साढ़ा तां होई दा कम्म हून बेह्ले दित्ते दे ठीक